जोङो ना हमनाय समाव गोबां समाव जोङो जोबोद खस्थ' जायो दै सागोर बिलो गिदिर गिदिर जायगाफ्राव बिलोफ्राव जों ना हमनोब्ला

ना हमनानै न'खरखौ फोथांनो थाखायब्ला जोङो सरखारनिफ्राय गोबां राहाफोर नांगौ जेरै फिसा फिसा नाव जावनानै गेजेरफ्राव गुवार गुवार जायगाफ्राव थांनानै गोथौ गोथौ जायगाफ्राव थांनानै जोङो जेजों जोङो नाखौ सारनो नांगौ नङाब्ला जोङो नाफोरखौ सारनानै मोननाय नङा बिनिखायनो जोङो सरखारनिफ्राय बेफोरबायदि नाव गिदिर गोलाव गोलाव लाफि जेफोर जोंनो सुबिदा होनो नांगौ

सागोरफ्राव जोङो ना हमनो थाङोब्ला जोङो जोंनि बे फिसा फिसा नावजों जोङो थांनो हाया सागोरनि दोहौआनो बुसोमनानै जोंनि जिउआ खहा जागोन बिनिखायनो जोंनो सरखारा गिदिर गिदिर जाहाजफोर बानायनानै जोंनो सुबिदा होनांगौ नङाब्ला जोङो नाफोरखौ सारनानै एबा हमनानै जोङो फाननानै न'खौ सालायनो थाखाय जोङो जोबोद गोब्राब जागोन बिनिखायनो सरखारा जोंनो बेफोरबायदि गोबां राहाफोरखौ मुवाफोरखौ हेफाजाब होनो नांगौ